हँ हेलो बाजू हँ बाजू कोन गीत सुनऽके चाहै छी अहाँ हँ हँ हमरा हँ अहाँ सुनू अहाँके हम कहै छी बाजू गाएल जाइ छै जे मतलब समर गाएल जाइ छै जेना बेटीके बिआह होइ छै तऽ ओहिमे समर गाएल जाइ छै आओर जेना बेटीके दुरागमन होइ छै तऽ ओहिमे समदाउन गाएल जाइ छै जेना उदासी भेलै समदाउन भेलै से ईसब गाएल जाइ छै आओर उदासी गाएल जाइ छै जखन जमाइ दुरा विदा भऽ कऽ जाइ छथिन तखन उदासी गाएल जाइ छै आओर जेना मूड़न भेल ओहिमे खिलाना गाएल जाइ छै सोहर गाएल जाइ छै जेना बच्चाके मूड़न होइ छै ताहिमे आओर जेना भगवानके पूजा भेल ओहिमे भगवानके गीत गाएल जाइ छै भोला बाबाके नचारी गाएल जाइ छै तऽ वएहसब गीत गाएल जाइ छै तऽ अहाँ कोन गीत मतलब अथी करऽ चाहै छी सीखऽ चाहै छी से कहब अहाँके हम कही तऽ हम बता देब एही परमे कहब फोने परमे ओ तऽ कहै छै जेना बरिआती एलखिन तेना ओकर तऽ भगवतीके गीत होइ छै पहिले भगवतीके गीत होइ छै ब्रह्मके गीत होइ छै बजरङ्गबलीके गीत होइ छै इएह गीतसब होइ छै

समदाउन गाएल जाइ छै जखन बेटीके दुरागमन होइत रहै छै तखन समदाउन गाएल जाइ छै अच्छा खिलौना सोहर गाएल जाइ छै जखन बच्चाके मूड़न होइ छै तखन गाएल जाइ छै मैथिलीमे भगवतीके गीत होइ छै भगवतीके गीत होइ छै छइठके गीत होइ छै छइठके गीत होइ छै आओर मतलब मैथिलीमे तऽ बहुत तरहके गीत होइ छै सामाके गीत होइ छै बहुत रङ्गके गीत होइ छै भगवतीके गीत सुनब सुनबै छी हे भवानी दुख हरू माँ पुत्र अपन जानिकऽ दऽ रहल छी कष्ट भारी बीच बीचमे आनिकऽ देखू दुर्बल पुत्रके माँ की सुतल छी तानिकऽ ठीक छै तऽ ई गीत अहाँके केहन लागल